साढ़ा ग्रांऽ बडोल तैह्सील रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जे एंड के बिच जियां अस रौह्ने बडोल ग्रांऽ बिच इत्थैं डालसर साढ़े कोल गै इक ग्रांऽ गै डालसर विलेज ऐ उत्थैं यूनिवर्सिटी कैंपस बना दा इक जम युनिवर्सिटी कैंपस ऐ उत्थैं अगर जादै कोला जादै कोई ग्रेजूएशन कोला अग्गें पढ़ना चाहंदा ते उत्थै पढ़ी सकदा ग्रेजूएशन तक्कर बारहमीं कोला अग्गैं ग्रेजूएशन तक्कर आइया साढ़ा डिग्री कालेज गौरमेंट डिग्री कलेज रामनगर जेह्ड़ा थपलाल बिच पौंदा टवेल्थ आस्तै इलेवेंथ टवेल्थ आस्तै ग्यारहमीं बारहमीं आस्तै हाई सैकेंडरी स्कूल रामनगर जित्थै अस पढ़े जियां अपना सना ना में बडोल हाई स्कूल साढ़े ग्रांऽ च बडोल हाई स्कूल जेह्ड़ा थोह्ड़े कोल प्राईवेट स्कूल बी हैन जियां डाक्टर अंबेडकर मैमोरियल कान्वेंट स्कूल बडोल ग्रांऽ ऐ डालसर बिच आइया हरि शिक्षा केंद्र डालसर एह् प्राईवेट स्कूल न हरि शिक्षा केंद्र जेह्ड़ा ओह् प्राईमरी स्कूल ऐ पंजमीं दा स्कूल ऐ जेह्ड़ा डाक्टर अबेंडकर मैमोरियल कान्वेंट स्कूल ऐ ओह् अठमी तकर ऐ ओह् ओह् मतलव नर्सरी कोला अठमीं तकर बंदे पढ़ी सकदे उत्थें बड़ी अच्छी पढ़ाई ऐसी गल्ल निं ऐ साढ़े यूथ बहुत डवैल्प करा दे मतलब बड़ा अग्गें नां रोशन करा दे ते इन स्कूलां जेह्ड़े पढ़ियै गे अग्गे बड़े पढ़ाई दा बी अच्छा जोगदान ऐ कोई चक्कर निं ऐ